جی مجھے سوٹ چاہیے تھے آپ کے یہاں سوٹس مل جاتے ہیں جیسے پارٹی ویئر ہیں کاٹن کے ہیں وہ ہیں شیفون کے دوپٹے کے ہیں کس کس طرح کے ہیں م کس کس رج میں مل سکتے ہیں اچا سے ہ م اچی ہ ہ تو میم تو اگر کچھ حساب کا ہو سکتا ہے ٹ ہاں ہاں اچ ا اوکے اچھا اچھا

جی اچھا چلیے بپ کا ا پارٹی ویئر کیسے ہیں اھ پارٹی ویئر کیسے ہے کس کسس میں ہے اچھا اچ اچھا می نہیں مجھے ہیوی والے تو نہیں چاہئے تھوڑا زیادہ ویسے نہیں چاہیے بس تھرا ایسے میں چاہئے کہ مطلب جہاں پن کے جائیں تو ذرا اچھے لگے ہوا ہے اور زیادہ ی تور ہوگا کہ ہاں لہنگا وہنگے کس رینج میں ہے برارہ سوٹ کس رینج میں ہے اچھا اچھا اچھا چلیے پھر میں آتی ہوں انشاء اللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ